कोन चीज हेल्लो हम बिहारसँ बाजि रहल छी एहि ठामक एहिठाम अगर अहाँ भिजिट करबै तऽ एहिठामक जे छै खान पान तकर प्रसंगमे कहय चाहैत छी जे एहिठाम माछ मखान पान ईसभ जे छै से बहुत फेमस छै आ आ ओहिमे प्रोटीन रिच फूड छै आ की कहैत छै तऽ विटामिन ई रीच फूड छै आओर एहिठाम तिलकोरक पातसभ छै से तिलकोरक पातक तरुआ सेहो बहुत फेमस छै अपने कहिया विजिट करय चाहैत छियै ओना जेना साउथ बिहार जेबै तऽ ओहिठाम कनी दोसर तरहक छै लिट्टी चोखा ईसभ छै तऽ कोन एरिया अहाँ विजिट करय चाहैत छियै

नहि अगर अगर विजिट करय चाहबै बिहारमे आओर अगर एहिठाम एहिठामक जे परिसरमे जे खान पान छै ताहिसँ रीलेटेड रिसर्च मिथिला प्रेसपर करबै अच्छा ई तऽ बहुत ई तऽ बहुत नीक बात भेलै ई तऽ बहुत नीक बात भेलै

जी जी जी हाँ ओकर ओकर मूल स्वाद ओतय भेटैत छै ई चीज छै आब जेना माछ माछे छै आब जेना माछे छै तऽ माछ माछ जे छै मिथिलाके मीठा पानिके जे माछ होइत छै से यदि आन्ध्राके माछ लेबै तऽ या हरियाणाके माछ लेबै तऽ या नोएडा दिश के यू पी दिसका जे माछ लेबै तऽ चूँकि ओकरसभके पानि खारा छै तऽ ओकर टेस्ट कनिएटा

जी जी जी जी जी जी हँ हँ हँ तब तक मतलब आओर जे ओकर इनग्रीडिएंट छै ओहो अहाँकेँ मूलरूपमे नहि भेटैत छै ओकरो हाइब्रिडके जे मधुके रहैत छै से चीज अभेलेबुल रहैत छै तऽ अपने जी जी आ एहिठामक से कोनो कोनो सागसभ सेहो बहुत सरहच्चीके साग ईसभ छै जे बहुत फेमस छै

आओर ई जी जी आ जेना सजमनि छै तऽ सजमनि जे एतय लोकल घीबही सजमनि भेटैत छै ओकर टेस्ट तऽ अलग होइत छै

हँ हँ तऽ ओकर सभके टेस्ट एहीठाम भेटैत छै ओना सभसँ नीक फूड अहाँ की प्रेफर करबै यदि अथी कयल जाय तऽ मतलब पूछल जाय तऽ कोन फूडके प्रेफर करबै अच्छा थैंक यू थैंक यू ठीक छै ओ के